डिजिटल डिजिटल रूप से प्रिंटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले तो फोटोशोप जो कि सबसे प्रसिद्ध ऐप है एक और दूसरा नॉर्मल है पैंटिंग जो कि कलर पैंटिंग रहता है जो कि लगभग सभी कप्यूटर और लैपटॉप पे उपलब्ध रहता है जो फोटोशोप में होता है उसमें हम कई चित्र को एक चित्र को कई से रिलेटेड भी कर सकते हैं और इसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं हम उसमें चित्र बनाने के लिए कई ब्रश का उपयोग कर सकते हैं फोटोशोप में बहुत से टूल्स होते हैं जैसे फ्लेसिबल्स टूल्स टूल्स नॉर्मल टूल्स इरेज़र का भी होता है आर्क शेप का भी रहता है जिसे हम नॉर्मल किसी भी शेप को उठाए रखें और उसमें कलर भर देते हैं ये एक नॉर्मल टूल्स रहता है और इसमें एक फोटो से हम पेस्ट कॉपी करके कई अन्य क्षेत्र भी तैयार कर सकते हैं और जो पेंटिंग में होता है पेंटिंग जो कि ये भी केंप्यूटर से डिजिटल आर्ट का भी ये ग्रुप है इसमें मतलब एक नॉर्मल तरीके से रहता है उतना फोटोशोप के मुताबिक उतना इसमें टूल्स नहीं होता है इसमें नॉर्मल टूल्स रहते हैं जैसे पेंसिल हुआ रबर्स हुआ रेजर और कलर का रहता है और ब्रश इसमें आठ प्रकार के होते हैं इसमें नॉर्मल्स टूल्स रहते हैं जैसे कि शेप का हुआ आर्क शेप का जैसे स्टार शेप में बॉक्स मतलब ये अन्य प्रकार शेप का भी इसमें रहता है जिससे हम किसी भी शेप को आसानी से किसी भी प्रकार का आकार दे सकते हैं और अपने चित्र को उसपे पूरा कर सकते हैं और डिजिटल पेंटिंग जो है और नॉर्मल पारंपरिक पेंटिंग जो है इसमें अंतर है काफ़ी मतलब किसी लोग को डिजिटल पेंटिंग बनाने में बहुत ही कठिनाई होती है क्योंकि उसमें हमें माउस का प्रयोग करके बनाना रहता है माउस पकड़ने का माउस चलाने का सबकी हेबिट्स उतनी नहीं होती है जितना मतलब एक नॉर्मल इंसान पेंसिल से बना सकता है उतना केंप्यूटर पे नहीं क्योंकि हम माउस से ही सब कुछ करना रहता है जो कि नॉर्मल पेंटिंग रहती है उसमें हम पेंसिल से आराम से बना सकते हैं बैठ के चाहे जैसे मन करता है हम उसपे अपना चित्र आराम से तैयार कर सकते हैं और पेंसिल बना ले पेंसिल से लिखने और पढ़ने की तो सभी की हेबिट होती है लगभग तो उसमें सभी लोग आराम से बना लेते हैं और डिजिटल और पारंपरिक पेंटिग में